मुंहिंजे घर में त भई जीअं इलेक्ट्रोनिक सामान ऐं मां भई यूस कंदी आयांव मरी जीअं त मुंहिंजे घर में वॉशिंग मशीन आहे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन त मां कपिड़ा वपड़ा धोईंदी आहियां त मूंखे सहूलियत लॻंदी आहे गूगल टीवी आहे मैच क्रिकेट सत्संग भॼन समाचार कॉमेडी शो पंहिंजा इहे सभु ॾिसंदी आहियां उन खां पोइ माइक्रोवेव जेको आहे जंहिंमें ॿारनि जा पिज़ा बर्गर वग़ैरह इहे सभु माना ठहंदा आहिनि ऐं हीअ जेकियूं बि सभु शयूं आहिनि माना पंहिंजे घर में कमु ई ईंदियूं आहिनि त माना अलॻि अलॻि हिसाब सां माना पाण हीअ कम में आणींदा आहियूं जीअं की भई आहिनि वॉशिंग मशीन आहे उन में पाण कपिड़ा धोई सघूं था उहो बि ज़रूरी आहे फिर्ज आहे त थधियूं शयूं हुन में पई हुजनि भई ॿाहिरि रखण सां शयूं बांसजी वेंदियूं आहिनि फिर्ज जी थदाण सां उन्हनि शयुनि जो बचाव थी वेंदो आहे खीर ॿाहिरि रखंदा आहियूं त खीर फिटी वेंदो आहे ऐं फिर्ज में रखण सां खीर जो बचाव थी वेंदो आहे ऐं ॿियू वग़ैरह वग़ैरह अहिड़ियूं घणई शयूं आहिनि फिर्ज में पाण उपयोग आणींदा आहियूं ऐं माइक्रोवेव आहे त ॿार आहिनि जीअं पिज़ा बर्गर सैंडविच त उहा ठाहे करे खाईंदा आहियूं त माइक्रोवेव ॾाढो ज़रूरी आहे घर में त इहे सभु शयूं घर में माना ॾाढो ज़रूरी आहिनि त इन खे घर में रखण सां ॾाढी पाण खे सहूलियत थी मिलंदी आहे